अभी अगर बात यहाँ शहरों की करें तो शहरों में तो कुएँ देखने को अभी मिलते नहीं है लेकिन आज भी हमारे जो परिवार है जो रिश्तेदार हैं जो गाँव में रहते है तो वहाँ पर जितना मैंने देखा हैं वहाँ पर यही है की कुएँ में एक बाल्टी बाँधते हैं रस्सी से और जब बाल्टी में पानी भरना होता है तो उस बाल्टी को नीचे फेंकतें हैं और बाल्टी में पानी भर कर और फ़िर उस रस्सी को जो लोग हैं वो हाथों से उपर खीचतें हैं और पानी भर कर ऊपर आता है और उसको अपने बर्तनों में डाल लेते हैं लेकिन कुछ मैंने जगह देखा है जहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर भी उन्होंने लगायी हुई है क्योंकि जब हाँथ से खींचतें हैं तो मेहनत लगती हैं बाल्टी को उपर खींचने में क्योंकि कुआँ बहुत ज़्यादा गहरा होता है और ऊपर जब वो पानी लेकर आते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है क्योंकि एक बाल्टी में पानी तो भरता नहीं है तो कुछ लोगों ने मोटर लगायी हुई है इलेक्ट्रिक जिसमें इलेक्ट्रिक की सहायता से बर्तन अपने आप नीचे जाता है और अपने आप उस इलेक्ट्रिक की सहायता से ऊपर आता है तो जितना मैंने देखा है गाँव में यहीं चीज़ें मैंने वहाँ पर जानी है